हमरा आरके घर वला मजदूरी केना करै छै सुबह नओ बजल नओ बजेके बाद हमसब खाना आर बनेलहुँ सुबहिए सुतिकऽउठिकऽ खाना बनेलहुँ खाना बनबैके बाद कहतै मालिक साहब जल्दी नास्ता कर काम पर जेबै नास्ता बना देलहुँ ओ काम पर गेल तऽ केना जाए छै चारि सए कऽ टका देलक इएह ईटा ईटा गिट्टी आर उठेलक मजदूर इएह भेलै गरीब लोक छियै ने ईटा पत्थर उठेलक दू मन्जिला पर गेल चढ़िकऽ गेल आएल फेन औङ्गघलक गरीब लोक है तऽ इएह ने मजदूरी छै आ की ने कहै छै हमरा आरके घर पर खेती आर तऽ नहिए ने छै गेलहुँ लोगमे रोपए आरके लिए सङ्गमे रोपएला गेलहुँ मुङ्ग काटऽ गेलहुँ अथी तोड़ै लऽ गेलहुँ धान काटए गेलहुँ धान काटलहुँ धान काटएके बाद